राजस्थान जी संस्कृति भारत जी मुख्य धारा जी संस्कृति सां भिन्न आहे इहो सही आहे इहो राजस्थान असांजो रंग रंगीलो राजस्थान चवाराइबो आहे हिते झूमिरि ऐं घूमिरि ॿ तरह जा नृत्य ॾाढा प्रसिद्ध आहिनि हिन में माई पंहिंजे मथे ते ॾाढा सारा मटका रखी करे नचंदी आहे पारंपरिक हिंदू शादियूं हुते थींदियूं आहिनि तोरण हिते थींदो आहे जंहिंमें खोट घोट जॾहिं बारात खणी वेंदो आहे त ज़ाल जे घर जी अॻियां उते तोरण मारींदो आहे अविष्कारनि जी दृष्टि सां ॾिसो वञे त पोकरण में जो परवानो प्रशिक्षण थियो हो उहो उते जो ॾाढो ई प्रसिद्ध आहे इन करे असांजो राजस्थान अविष्कार शादियुनि ऐं लोक नृत्य में सभिनि खां अलॻि आहे